हमारे यहाँ पर राज मंदिर बहुत प्रसिद्ध है जो सिनेमा थियेटर हम बोल सकते हैं कि प्रसिद्ध हमारी जगह पर वो राज मंदिर ही है और महीने में हम लोग वहाँ पर वह उस पर निर्भर करता है की कौन सी पिक्चर लगी हुई है तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं परिवार के साथ चले जाते हैं और मुझे तो ज़्यादातर अपने परिवार और दोस्तों के साथ ही वहाँ पर जाना पसंद है क्योंकि वैसे तो वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप अपने दोस्त या परिवार के साथ वहाँ पर नहीं जा रहे हो तो महीने में ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ही जा रहे है जैसे हमारी जब छुट्टी हो जाती है न तो महीने में दो या एक बार ही ऐसा होता है की हमारा वहाँ पर जाना होता है जैसे अभी अभी मैं वहाँ पर होकर आई एक पिक्चर देख कर आई हूँ तो तब मैं अपने परिवार के साथ गई थी वहाँ पर और उससे पहले मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी वहाँ पर तो ज़्यादातर यही होता है कि मैं अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ ही वहाँ पर जाती हूँ और जो राज मंदिर है वह यहाँ पर हमारा प्रसिद्ध है तो इसलिए मुझे ज़्यादातर वहीं पर जाना पसंद है बाकी जगह तो जाना मैं पसंद ही नहीं करती हूँ मुझे सिर्फ राज मंदिर ही पसंद है तो मैं सिर्फ वहीँ पर जाती हूँ तो अभी भी मैं वहीं पर गई थी अपने परिवार के साथ तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर जाना